जय झूलेलाल मां ओला कैब बुक कई आहे गल्तेश्वर जे लाइ हाणे मां नथी वञी सघां मूंखे कैंसिल करणी आहे छोजो असांजे घर में प्रॉब्लम थी पई आहे कोई गुज़ारे वियो आहे उनजे करे असां सभिनी खे हुते वञणो पवंदो ऐं असां उते गल्तेशवर न वञी सघंदासीं इन करे महिरबानी करे तव्हां असांजा पैसा वापसि ॾियो असांखे ताकी असां न वञी सघूं था इन करे जीअं ॿियों कॾहिं बि प्रोग्राम थींदो त तव्हांखे असां ऑडर ॾींदासी गाॾीअ जो छोजो हाणे असांखे जाम परे वञणो आहे ॿिए शहरु वञणो आहे उते लाइ असांखे पाण बस बुक करणी पवंदो उते वञणो पवंदो ॿिया बि रिश्तेदार आहिनि उहे बि ईंदा उहे बि हलंदा असांखे जाम टाइम लॻंदो इन करे मां इहे गाॾी तव्हांजी कैंसिल थी कयां जेतिरो थी सघे तव्हां मूंखे इन जा पैसा वापसि कॼो वीह हज़ार जेके लॻा आहिनि असांजा गाॾीअ ते वञण जा गल्तेश्वर में प्लीज़ असांखे वापसि कजो छोजो असांखे एतिरो टाइम न आहे जो असां तव्हां ॾे अचूं त थी सघे त त असांखे पे करे छॾिजो मोबाइल में पे करे छॾो त वधीक बेस्ट थींदो छोजो असांखे काई तकलीफ़ जीअं न थिए महिरबानी तव्हांजी ॾाढी ॾाढी महिरबानी थींदी